नेईं नेईं एह् गल्ल नीं ऐ मिगी लगदा कि ऐ अनएजुकेटड़ लोक जेह्के होंदे न उं'दे प्रिंसिपल निं होंदे उं'दे सिद्धांत निं होंदे उ'नें ई गल्ल करने दी तमीज निं होंदी इ'यां निं ऐ क्यूंकि मेरी अक्खीं दिक्खी गल्ल ऐ मेरे घरै दी गल्ल ऐ एह् मेरी दादी उ'नें ई इक दो निं औंदा मतलब कि उ'नें ई अपने साईन करने निं औंदे ओह् अंगूठा छाप न ओह् इन्ने शैल कन्नै गल्ल करदियां मतलब कि उ'नें ई पता ऐ कि कोह्दे कन्नै कि'यां गल्ल करनी कोह्दे कन्नै कि'यां गल्ल करनी बड्डे कन्नै कि'यां गल्ल करनी ते निक्के कन्नै कि'यां गल्ल करनी ते निक्कें ई कि'यां पसेरना ते बड्डें ई कि'यां आखना केह् गल्ल सनानी उ'ने ई ते कि'यां उं'दे कन्नै पेश आना उ'नें ई बड़े अच्छे तराके दा पता मिगी ते इ'यां लगदा कि जेह्के एजुकेटड लोक होंदे न उं'दे कशा अनएजुकेटड लोक जैदा शैल करियै गल्ल करदे न क्यूंकि में इ'यां मजाक गै आखै निं आं गल्ल सुना निं मतलब अपना प्वाइंट आफॅ व्यू देआ नी मतलब कि मिगी लगदा कि एजुकेटड लोकें गी आकड़ आई जंदी कि अस बड़े पढ़े लिखे दे न ते इं'दे कन्नै असें ई अनएजुकेटड कन्नै गल्ल निं करनी पर इ'यां निं ऐ हून मेरियां दो त्रै परानी दो त्रै सालें दी परानी गल्ल ऐ मेरी अक्खी दिक्खी गल्ल ऐ कि जे मेरे चाचा साह्ब न ओह् असिसटेंट क मतलब ओह् न कम्पयूटर साॅरी कम्पयूटर अससिटेंट न ओह् उत्थै कम्पयूटर अससिटेंट म्यूनसिपैलिटी कमेटी च ते इत्थै साढ़े ग्रां च उंदी ऐस्सडीऐम्म मैडम न इत्थै सर्वे करने गी आई दियां हियां पता निं की आई दियां हियां मिगी चेत्ता निं ऐ पर आई दियां हियां इत्थै ते उनें आखेआ हा मतलब असें घर उनें ई सद्देआ चाह् पानी पीने आस्तै ते ओह् आइयां घर चाह् पानी पीने आस्तै ते उ'नें जेह्की इन्नी बड्डी आफॅिसर न उ'नें मेरी दादी कन्नै इन्नी पोलाईटली गल्ल कीती इन्नी शैल गल्ल कीती दादी नै बी उ'नें ई रियलाइज़ निं कराया कि अ'ऊं पढ़ी दी निं ऐ जां किश बी जां मतलब अ'ऊं नेईं पढी दी आं जां झक्कनी आं अ'ऊं इंदें' कन्नै उ'नें शैल गल्ल कीती मिगी लगदा मेरे शा अ'ऊं एड्डे बड्डे आफॅिसर कन्नै गल्ल करा निं मिगी किश किश मतलब इ'यां पैनिक ते होंदा गै बंदा कि कि'यां गल्ल करनी कि'यां किश करना पर मिगी इ'यां लगदा कि मेरे शा उ'नें शैल गल्ल कीती दस्स पंदरां मिंट मैडम होरें उं'दे कन्नै गल्ल कीती दादी कन्नै गल्ल कीती मतलब जनानियां जनानियां इक दुऐ कन्नै गल्ल करदियां पर ओह् एड्डी बड्डियां आफॅिसर हियां जि'यां मैडम हियां मेरी दादी जेह्की अंगूठा छाप उ'नें इन्नै शैल तरीके कन्नै गल्ल कीती एह् मेरी अक्खीं गल्ल ऐ अ'ऊं भुलनी निं ऐ कि जे अ'ऊं अनएजुकेटड ऐ ते मेरे घरै आह्ले एजुकेटड ते मेरी दादी अनएजुकेटड मिगी इ'यां लगदा कि मेरे शा शैल गल्ल मेरी दादी करी लैंदियां न कुसै कन्नै उ'नें ई निक्का बड्डा सारे सेही न निक्के कन्नै अ'ऊं कि'यां गल्ल करनी ते बड्डे कन्नै अ'ऊं कि'यां गल्ल करनी ते में उप्पर पढ़ेआ हा इत्थै क्वश्चन लिखे दा हा कि उं'दे बिच सिद्धांत होंदे कि निं हैन इ'यां निं ऐ न अनएजुकेटड मेरी दादी जेह्की अऊं गल्ल सनान्नी उंदे मतलब उं'दे सिद्धांत न जेह्ड़े उ'नें ई पता कि में कि'यां टैमा दा उट्ठना किस टैमा दा केह् करना किस टैमे दा कि'यां करना किस टैमे दा केह् करना कैह्लुूं नौह्ना कैह्लूं सौह्ना कैह्लूं उट्ठना एह् निं ऐ न कि ओह् पढ़ी दी निं ऐ न ते उ'नें ई पता निं ऐ कि में नौह्ना इ'यां निं होंदा ऐ निं कि मिगी लगदा कि अनएजुकेटड लोक न जेह्के नेईं पढ़े दे ओह् मिगी बैटर लगदे न कि बैटर दैन कि ओह् एजुकेटड लोकें शा ते होर मेरी मिगी गल्ल इक होर चेत्ता आवै दी ही मिगी जि'यां हून मेरी दादी दी गै गल्ल ऐ दादी बैह्न दी गल्ल ऐ मतलब ओह् ते हून ओह् कीता हा इक दिन मतलब होंदे घर इक प्रोफैसर आए दे हे उं'दे रिश्तेदार गै हे पता निं केह् हे पर उं'दे कन्नै उ'नें इन्नी शैल गल्ल कीती इन्नी सुलझी दी गल्ल कीती सारी इन्नी शैल गल्ल कीती कि में उ'नें ई दिखदे गै रेही कि इन्नी पढ़ी दी निं ऐ न ते किन्नी शैल गल्ल करै दियां किन्नियां शैल सुलझी दियां मतलब इ'यां प्वाइंट हा उं'दी गल्लैं च कि किन्नियां शैल गल्लां करै दियां न ओह् मिगी बड़ा शैल लग्गेआ उ'नें ई सुनियै ते मेरे प्वाइंट आफॅ व्यू अ'ऊं तुसें ई सनां ते मिगी गै मतलब मिगी लगदा कि एजुकेटड बंदे जेह्के होंदे निं उंदे शा शैल गल्ल उं'दे सिद्धांते शा शैल जेह्के सिद्धांत होंदे ओह् अनपढ़ लोकें दे होंदे न अनपढ़ लोक जैदा सुलझे दे होंदे न उ'नें ई पता ऐ दिन दुनिया दा कुत्थै केह् करना क्यूंकि ओह् पराने जमाने दे होंदे न ते उ'नें ई पता कि केह् कुसलै करना ते कुस बेल्लै करना मतलब सारा उ'नें ई पता कि केह् करना ऐनिं होर अ'ऊं गल्ल सनान्नी मिगी इक होर गल्ल चेत्ता आवै दी ही जि'यां अ'ऊं ही मिगी इन्नी डोगरी बोलना निं औंदी ही अ'ऊं हिंदी बड़ी मतलब अ'ऊं समझदी ही डोगरी निं बोलनी में डोगरी निं बोलनी हून जेह्की में हून बोल्ली पा निं आं जिन्नी बी बोल्ली पा निं आं ते ओह् मेरी दादी नै गै सिखाई दी मिगी स्कूलें आह्ले निं सखाई नां ट्यूशन आह्लें सिखाई ना मिगी काॅलेज आह्ले सिखाई डोगरी एह् मिगी मेरी दादी नै गै सिखाई दिक्खेओ हून में डोगरी बोल्लै निं ऐ ते में उं'दे शा सिक्खी ओह् अनपढ़ हियां ते में पढ़ी लिखी दी ही में पढ़ी लिखी दी ही ते ओह् अनपढ़ हियां तां बी उं'दे शा सिक्खी डोगरी अज्ज अ'ऊं तां इत्थै बोल्ली पा निं हा ओह् निं ही होंदियां जां अ'ऊं आकड़ दी ही कि में निं सिक्खनी इं'दे शा डोगरी एह् पढ़ी लिखी दी निं ऐ न अ'ऊं इन्नी पढ़ी दियां अ'ऊं कि सिक्खां इं'दे शा एह् निं ऐ मिगी लगदा कि एजुकेटड लोकें कोला में बड़ी बारी सनाई ओड़ी एह् गल्ल पर मिगी एह् गल्ल बड़ी शैल लगदी कि अनएजुकेटड लोक न जेह्के ओह् एजुकेटड लोकें शा बड़े गूना बड़े शैल न ते इन्ना गै आखना चाह्न्नी आं अ'ऊं